हाँ सर सर मेरा चचेरा भाई रहा गलीचा बुनते है वो बलइचा में कारखाने में रहते हैं तो उसको पंखा बनाते रहे हैं उसको बिजली मार दिया मार दिया लंबा फेंका गया फेंका गया इसको बाद सब दौड़न लगा सब राख उख मलने लगा उठाकर अस्पताल में ले गया उसकी मृत्यु हो गई सर जी हम भी खेती में काम करते रहे धान कटा के आए धान कटा के आए सोचे पंखा चालू कर दिया और हमको करंट मार दिया करंट मार दिया हम गिर गया मेरा बेटा आया दौड़ के बंद कर दिया बंद कर दिया उसके बाद हमको उठा लिया हम भी बच गए